جی میرا نام طاہر ہے میں اپنی اسکول اور کالج کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے والد صاحب کا بزنس میں ہاتھ بٹاتا ہوں مجھے گھومنا پھرنا بہت پسند ہے مجھے بائک رائڈنگ اور کار ڈرائیونگ کا بہت شوق ہے میں اکثر بائک رائڈنگ کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں اور مجھے کھانے پینے میں تیز چیزیں اور میٹھی چیزیں بہت پسند ہیں میں کھانے پینے کا بہت شوقین ہوں اور مجھ کو ورک آؤٹ کرنا اور اپنے آپ کو تندرست اور صحت مند اور فٹ رکھنا بہت پسند ہے